हालो हय सांग सांग आं बरोबर बरो बरोबर आं सांग हय हय बरें

सांग गोंय हें स्वतंत्र एकोणिशें एकसश्टा जालें बीन म्हणजे तें फारच आं सांग हय बरोबर आहा हांगा पो पोर्त पोर्तुगिजान आमकां आमचेर राज्य केलें साडे चारशीं वर्सां साडे चारशीं व भरपूर जालें जेन्ना तें येयलें थोडें आमचें हांगसलें सगळें जें मालमत्ता जी आशिल्ली भांगर आसूं आनी किदें किदें भरपूर लूट केलें आनी लोकांचेरूय म्हणजे आमचे गोंयकार आशिल्ले म्हणजे भरपूर अत्याचार स्पेशली बायलांचे बी अत्याचार केले आनी त्या खातीर खूब त्रास केल्ले लोकांक ते आमी पेटून उठले खूब जाणां अशें अशें खूब जाण स्वतंत्र सेना जे आशिल्लें जें आपल्या घर दार जर केन्नाच आपल्या भुरग्यांची अथवा आपल्या फॅमिलीची तेंणी पर्वा करूंक ना एकूच उद्देश तेंचो जाय आशिल्लो गोंय स्वतंत्र जावप खंयचेय परिस्थितीन गोंय स्वतंत्र जावप आनी ते खाती तेणे आपल्या जिवाची परवा करूं ना हुतात्मे थोडे जाले हय तेयी सेम म्हाज्या बरोबर जे येयले ते म्हणटा तेंका तान ना भूक ना फक्त उद्देश उद्देश स फक्त एकूच आमी खंयचे परिस्थितीन गोंय स्वतंत्र करपाक जाये स्वतंत्र स्वतंत्र आनी ते सांग

आं झेलीन हय खूब फाटीं झेलीन गेला हांव हांवूय स्वता गेलां जेलीन किद्या तेंगे तेंचे उद्देन कोण मुखार आशिल्ले मुखार जे आसले केन्ना आतां पय तुमी मुखार अथवा फाटल्यान कोण आसता मदीं कोण आसा तो साल्वार जाता मुखार जें आसता तें सदांच पयली जेलीं वयतालें आनी तें भियेनाशिल्लें झेलीं वचपाक कित्याक तेंका कितें जाय तें उद्देश तें तेंका न्हीद ना तान भूक कांय नाशिल्ली फक्त एकच म्हणटा तशें आमचें गोंय गोंय स्वतन फाल्यां आमकां आमची गोंयकारां फेस करपाक बाबा तुमी त्या टायमार तुमी किदें केलें हें उद्देश आशिल्लें आमकां फक्त स्वतंत्र जाय आशिल्लें ते प्रमाणे आमचें एकुणशे एकश्टाक स्वतन जालें आमी जिंकले